हलो हाँ मैम नमस्ते मैम मेरे को कार खरी कार खरीदनी है टाटा नेक्सोन की तो थोड़ा सा आप उसके बारे में डीटेल से बताइए क्या है क्या क्या फीचर्स हैं है ना मैं मेधपुर सिटी से बात कर रहा हूँ

मैम मैंने लगाया है

नहीं उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है

नहीं मैम को नई खरीदनी है

ये कलर वगैरह कौन कौन सा अलेबल है अपने पास में वहाँ पर नईं मेरे को वाइट चाहिए मैम मेरे को दस तारीख़ के समथिंग आस पास खरीदना है

जी तो मैम जैसे हम आज बुकिंग करवाएंगे कब तक उपलब्ध हो जाएगी

है ना मैम ये डाक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उसमें

जी नहीं मैम मैं फ़ाइनैंस करवाऊँगा जी मैम मैं समथिंग समथिंग चार से पाँच सौ डाउन पेमेंट करवा दूँगा

जी जी यह वाट्सअप वाला नम्बर है जी ओके थैंक यू